आतांच्या काळान आमी ट्रांसपोट म्हणल्या आमचो खूब तरेच्यो बरे बरे गाडयो येयल्या आमी अशे पयलीं आमकां खूब म्हणजे आमकां खूब म्हणल्या खूब फायदो जाला फायदो जाला मिन्स आमी चडशें पयलीं आमी अशी लागीं बसून वचपाक जाय जाल्यार आमी चलून भोंवतालीं आतांचें आनी लागीं आसली जाल्यार आमी चलून भोंवतालीं आनी अशें आशिल्लें की आमी बैलगाडी बी आशिल्ली तेन्ना ती म्हणजे अशें चडशें स्लो वयताली आतांचे बायक येयल्या त्यो आमी कश्योय बी व्हरूं केन्नाय खंयी वचूंक मेळटा आनी आमी अशे पयलींच्या काळान आमी किदें मातशें खंय भोंवयतली जाल्या चलून वयतली जाल्यार आमकां दोन तीन दीस लागता आतांच्या एका दिसानूच आमी ट्रेवलींग करूंक शकता म्हणजे आमी बायकीन नाल्यार गाडयेन नाल्यार खंयच्याय हितून आमी आशी ट्रेवलींग करूं शकता आनी आतांच्यो खूब चेंजीस जाल्ल्यो आसात पयलींचे भशेन आतां किदेंच ना आतां त्यो गाडयो येयल्या आनी नवी नवी गाडी बसून येयल्या